नमस्ते क्या कर रही हैं

सब रूम कितना रूम है पाँच रूम है हाँ तो पाँच रूम में तो कम से कम दस बीस तीस हजार तक जाएगा आपको हाँ क्वालटी तो अच्छा रहेगा ही लेकिन फिर भी वो सब महेंगा आता है ना इलोट्रॉनिक का सामान है आपको कितने दिन तक चाहिए फिर भी एक हफ्ता तो लग ही जाएगा एक एक महीने तक वो एक महीने तक वो आपका काम चलेगा

इसमें पाँच रूम हैं पाँच रूम में लैटरिंग है बाथरूम है हाँ तो फिर भी हमको हमें हमें और भी जगह जाना रहता है और भी काम होता है ना

नही शिकायत नही आएगा फिर भी इन सब काम में टाइम लगता है आपको आप इतना जल्दी करेंगी तो फिर नहीं हो पाएगा आप थोड़ा टाइम मेरे को देंगी तो हम आपका काम अच्छा कर के देंगे आपको शिकायत नहीं होने देंगे

टोटी वगैरह ये सब आपको कैसा चहिए किस क्वालटी का चाहिए तो आपको प्लास्टिक का चाहिए कि इस्टील का चाहिए मेरे हिसाब से तो आप इस्टील का लगवाएंगी तो वही अच्छा पड़ेगा आपको हाँ तो इस्टील का थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको हाँ तो पहले ही पैसे का फ़ाइनल कर लें बाद में इतना नहीं देंगी उतना नहीं देंगे फिर ऐसा होना नहीं चाहिए हाँ हम लोग भी हम लोग को भी मेहनत लगता है उसमें कितना दिन तक फिर भी आपका पाँच रूम है तो इस्टील का सब लगवा रहें तो पचास तक तो आपकाे जाएगा ही फिर भी हम दो तीन हजार तक भी कम कर सकते हैं उससे ज्यादा नहीं उसमें पैंतालीस सौ ज्यादा है कम कम दो तीन हजार कम कीजिए या अड़तालीस उनतीस तक देंगी ना हाँ चलिए ठीक हे ठीक है तो आपका काम फ़ाइनल हम कर के देंगे